جی بھائی راما انسٹیٹیوٹ آپ کی بات ہو رہی ہے بولیے آپ کو کیا چاہیے بھائی کیا سامان چاہیے ہاں بھائی یہ سب سامان میرے پاس مل جائے گی آپ کو ہاں بھائی پین ربڑ کٹر پینسل کاپی سب مل جائے گی میرے دکان پہ آپ آ کر کے ملیے اور آپ کب تک آئیں گے میرے دکان پہ بھائی نہیں بھائی آپ کو میرے دکان پہ آنا پڑے گا نہیں بھائی آپ کو میرے دکان پہ ہی آنا پڑے گا اور آپ کو کس ٹائم میں آنا ہے وہ آپ کو مجھے بتانا پڑے گا ٹھیک ہے بھائی کیونکہ میں کہیں دور جانے والا ہوں جب میری دکان بند ہو جائے گی پھر آپ مجھ سے نہیں مل پائیں گے

بھائی آپ اپنا ٹائم بتائیے آپ کو کب مجھ سے ملنا ہے نہیں بھائی آپ میرے اگر آپ کو ملنا ہے تو مجھے رات کے دس بجے کے بعد مل سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے بھائی نہیں رات کو آپ دس بجے کے بعد ملیے اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے تو کیونکہ میں کہیں دور نکلنے والا ہوں تو آپ کہاں سے بات کر رہے بھائی اچھا بھائی ہاں بھائی قینچی ربڑ بولا تو یہ جتنے بھی سامان ہیں سب مل جائے گی آپ کو جو جو آپ کو چاہیے اور بقیہ جو سامان نہیں ملے گا تو میں آپ کو دو دو یا ایک دن کے اندر میں لا سکتا ہوں بھائی بھائی آپ کو لیکن میں آپ کو ہوم ڈلیوری نہیں کر سکتا ہوں آپ کو میرے دکان پہ آنا پڑے گا بھائی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اوکے بھائی